बिहारमे सनातन धर्मके अलावे से मुस मुस्लिम केँ जे धर्म छनि से मस्जिदसभ जे छै काफी तकर बाद से बौद्ध लोकनि जेना गयामे छनि हुनका लोकनिकेँ आ वैशालीमे छनि हुनका लोकनिकेँ तकर बादसे से कनि मनि कऽ के से अहाँके एहेन क्रिश्चनसभ छथि जेना दरभंगामे छथि किछु किछु मधुबनीमे छथि तऽ ईसभ करीब करीब बूझब जे बिहारमे हर तरहक जे समुदाय अछि धार्मिक समुदाय अछि से देखलियैए आ सभ कियो से एक दोसरसँ काफी मिलि जुलि कऽ रहि रहल छथि सनातनीसभ अपन ब बजरङ्गबलीकेँ आओर भोलेनाथकेँ काफी लार्ज स्केलपर एकर करैत छथि आ बाँकी लोकसभ सेहो अपन अपन धर्मकेँ देखैत खूब नीक जकाँसँ रहि रहल छथि